کتاب پڑھی ہے میں نے کتاب کیا وہ ایک ناول پڑھی تھی ابو یحیٰ صاحب کی جب زندگی شروع ہوگی انہوں نے اس میں ایک ایسا منظرنامہ کھینچا ہے قیامت کے بارے میں کہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا ایک رلا دینے والا منظر آ جاتا ہے اس میں کیونکہ آپ کو تب پتہ چلتا ہے کہ آپ کی آپ نے کیا تیاری کر رکھی ہے قیامت کے بارے میں تو وہ اس میں اس وہ ناول کو پڑھ کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اس نے مجھے رلا دیا اور یہی وہ چیز تھی جس نے مجھے رلا کے رکھ دیا کیونکہ میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ میرے میری کیا تیاری ہے میں نے کیا تیاری کر رکھی ہے کل کے لیے مجھے حشر کے میدان کے لیے میری تو کچھ تیاری نہیں ہے